हमर सबके जे यऽ मैथिल समाजमे एतौका माय बहिन माय सब साड़ी पहिने पिन्हैत रहै बहिन सब सूट सलवार पिन्हैत रहै तऽ समय चेन्ज भेलै आब जे यऽ सब लड़की सब जींस टॉप पिन्है लागलै ढेरिक लेडिजो नाइटी सब पिन्हय लागलै जे पहिनऽ लोक चिन्हैत नहि रहै आर हमर सब इमहरका जे लोक रहय धोती कुरता पर आधारित रहय आ धोती हमर सबके मिथिलाके एखनो धोती कुरता गमछी एखनो हमर मिथिलाके पहचान छियै अपन मिथिला जे ई जे यऽ ने एतऽ मिथिलाके तीन टा चीज बहुत ही बढ़िऑं चीज छियै मिथिलामे पान मखान माछ दूध ई चारि टा पांच चीज जे यऽ ने बहुत ही नामी चीज यऽ मिथिलाके ई एकटा बुझियौ तऽ मिथिलाके शान छी एकर बिना मिथिला बहुत ही अधुरा यऽ जय हो मिथिला